योग करैक तऽ सौख रहै छै लेकिन इहाँ सभके सौख रहै छै लेकिन करना भी चाही आओर हमरा बहुत सौख छै सभ करै छै ई करैसँ बहुत देह आरके फुर्ती होइ छै योग सुबह सुबह करना चाही खुला जगहमे जहाँ बृक्ष सभ पौधा सभ लागल छै उधर करब तऽ आओर अच्छा रहै छै उधर करना चाही आओर सुबहके टाइममे तऽ आवश्य करना चाही योगा जाहि सऽ कि देह हाथमे लम्बाइ फुर्ती आओर जो दिमागसँ पढ़ै वक्त कमजोरी नहि बुझबै छै ई सभ करैसँ कभियो भी हिचकिचाना नहि चाही सुबह शाम करना चाही आओर आस पड़ोसके सभके बताना भी चाही कि योगा करै सँ अच्छा होइ छै आओर सरकारके कानूनो लागू भेल छै जे योग करना चाही सभके आओर बाहर सभमे तऽ योग करैके लिए बड़ा बड़ा पार्क सभ भी छै बहुत आदमी सभ कैर भी रहल छै हमरा आरके ओतना नहि छै तऽ करै छियै हमरा आरके इधर गाँव सभ छै तऽ ई गाँव सभमे करै छियै कम बेस हमरा आरके ओहि दुआरे सभपे छत सभपे बैठके कर लै छी योगा सभ आओर बाहर सभ खेत सभ तरफ जाइ छियै घुमै लए जे देह हाथ मजगूत देह हाथ फ्रेश सभ रहै छै योग योगा करना भी चाही आओर सभके बताना भी चाही करैके हमरा आरके परिवार आरके सभी ओ करै छै जिससे देह हाथ मजगूत सभ रहै छै कभियो भी कमजोरी सभ नहि लागै छै योगा करै से देह हाथके हड्डी सभ पूरा फ्रेश सभ रहै छै आओर सभ पुरे सभके घुमना चाही दू तीन किलोमीटर घुमना योगा करैके टाइम पानि सभकिछु फल सभ हल्का हल्का खा लेना चाही जिससे देह हाथ सभ जे सभ आदमी सभके पेट सभ निकलल रहै छै ने ओ सभके अन्दर पेट सभ चलि जाइ छै आओर जे सभ मोटा रहै छै ओ हल्का सा पतला मेडियम साइजके भए जाइ छै आओर जे सभ पूरा बीमारीसँ पिड़ित छै ओ सभ ओ सभ बीमारी सभसँ हटि जाइ छै आओर ई सभ करैसँ कभियो भी बीमार नहि पड़ै छै लोक सभ आ आओर कभियो भी ई सभ सॅं नहि हिचकिचाना चाही हर वक्त हर टाइम करना ही चाही आओर बीमार भी लोग ई सँ नहि पड़ै छै आओर डॉक्टर सभके भी पास नहि जाइ लए पड़ै छै ई सभ बीमारी सभके इलाज करबाबै लए आओर डॉक्टर से भी ई सभके एलाव दै छै जे घुमना भी चाहिए आओर हर जगह खेत सभ तरफ घुमना जिधर घुमना चाहिए आओर सुबह सुबह पानि गरम पानि पीना चाहिए आ उबालके पानि पीना चाहिए आज कल बरसातके मौसममे कल सभ कल सभके पानि नहि पियलए कहै छै डॉक्टर सभ तऽ कलके नहि उबालि सभके पानि पीकऽ सुबह सुबह जाना चाही आओर ताजा पानि पीकऽ घुमना आओर आओर हरा फल सभ मीठा फल सभ आओर घुमना जम्पिंग करना चाही सुबहसँ आओर डेली डेली घुमना चाही योगा करैक समय पानि सभ पीके घुमना चाही आओर दोस्त सभके साथ भी शेयर करना चाही